हमरा घरमे औषधि पौधामे तुलसी तऽ उगबैत अछि ई बहुत फ़ायदा वला पौधा अछि एकर पूजा भी करल जायत अछि बच्चा सबजे बीमार रहैत अछि त एकर कढ़ा बनाकऽ देल जाइत अछि जाइत अछि प्रकृतिक उपाय जीवनाशय जीवनाशक ऐंटीबायआटिक दबाइसब बड नीक एतऽ अछि एकर बहुत सारा फ़ायदा अछि लोक जब बीमार रहैत अछि तऽ तुलसी के कढ़ा बनबैत अछि तुलसी पत्ता भी खैत अछि जाहिसॅं हमर स्वास्थ्य ठीक रहैत अछि